आतां नू इशुररंस क्लेम करपासो नू ते लायक हॉस्पिटलाचे डिपेंड आतां थोडे हॉस्पिटला लायक लोक सामकी हपी आसता इन्शरंसा तेमे रोकडे मेळटा ते प्रोसेस रोकडो करून दिताय तीं हॉस्पिटलांकूय ते स्टाफ आसता करून दिता नाल्याक तो थड पार्टी एडमिस्ट्रेशन आसा ते रोकडें करूनन दिता आनी तेज न्हू तेगे लायक पयशे कांय सगले सेव जाता आनी फायनशियल बर्डन बी कांय आसना आनी तशेंच थोडीं हॉस्पिटल आसाय तितू लायक इन्शरंस पॉलिसी इन्शरन्स कवरेज रोकडी दिनाय ती पयली सांगताय तूं पयले पयशे पे कर सगले पयशे आसा समज ते आसा दोन लाख फूल दोन लाख पे कर मागीर तुका क्लेम दितली अशे कोन्न लोकांक अद्यांक पयशे आसत एक लागून ती इन्शरंस कोताय न्हू तें तो फूल पे करपा लायता ते मागीर क्लेम करपा लायता देखून ती मात्शें प्रोब्लम जाता आनी इफू सारकें पेपर नाय जाल्यार ते क्लेमा लागोन प्रोब्लम करताय त तुम पेपर सारकें दि मागीर क्लेम करपाक लाग वय ते अशें प्रोब्लम जाता आनी थोडी हॉस्पिटल आसा तितू लायक प्रोसेस जाता बट मात्शें पेपरा लागून हे जाता पूण ती रोकडी ते क्लेम दिताय ते चोयताय की कशें करून चोलता आनी इवल इन्शुररंस क्लेम जाल्ली जाल्यार गोवमेंट गोवरमेंटाक एक मॉनिटरी बेनिफीट आसा तो दिन दयाल म्हणून आसा तो लायक आमी फॅमिली मेम्बर्स घालपा सोदून फॅमिली मे्बर्स गेयल्ले की तशी दिन दयला ते आमगे उलोवपाचें आमगे डॉक्युमेंट् सबमीट करपा आसत मागीर तितून तुका पयशे सगले परतून मेळटाय आतां तेतून अमके म्हळ्यार तितून चड बेनिफीट ना ते तितून हमके पांचशे लाक आसा आतां तुगे पांच लाख आसा आनी तुवें एवरी नाव तुगे चोड भिलें जाल्यार तेंमगे थोडे पसेंट तुका पयशे मेळटं देखून तर मात्शें कसली जाता सो चोपा जाय गोवमेंटान चोवपा जायी आमकां ललीफ इन्शरंन्सा मेळना जाल्यार गोवमेंटा जरी थोडे दिवपा जाय दीन दयाला तूं गेले जल्या ह हेल्थीन हॅल्प करपा जाय इन्शुररंस प्रोसेस आतां फास्ट आसा जाल्यार तो बऱ्या पोडटा की त्या पयशे आमक रोकडे मेळटाय आनी ते क्लेम करपाक मेळटा इफ कोणाको पयशे न्य जाल्यार आनी इफ ते क्लेम करपाक दिनाय फूल पे करं मेटाय जाल्यार ते प्रोब्लेम जाता देखून पयशे मेळपाक जाय